हेलो जी सर आप नवीन सर बात कर रहे हैं सर मुझे मैंने आपसे एक लैपटॉप परचेस किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैंने आपको कॉल किया था सर लैपटॉप बहुत स्लो वर्क कर रहा है

जी सर उसका कोई आप उपाय बता दीजिए जिससे कि थोड़ा फास्ट बात करने लगे लैपटॉप जी सर जी सर जी जी सर ऐन्टी वाइरस कोई आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे जो मुझे डलवाना चाहिए जी सर और सर नेट चलाते समय भी बहुत स्लो चलता है लैपटॉप जी सर मैं मोबाइल से कनेक्ट करके चलाता हूँ जी

जी सर जी सर जी जी सर थैंक यू जी थैंक यू सर इसी के लिए मैंने आपको कॉल की